मूंखे बाइकिंग करणु वणंदी ज़रूरु आहे मूंखे तरह तरह जूं बाइक रखण जो शौक़ु आहे पर एॾियूं बाइक्स मूंखे आहिनि कान मां कॾहिं कंहिं बि बाइकिंग कार्यक्रम में या बाइकिंग रेस में भाॻु न वरितो आहे त इन जे लाइ मुंहिंजो आज़मूदो कुझु ख़ासि नाहे छो त मूंखे सेफ़ ड्राइविंग ड्राइविंग वणंदी आहे ऐं मां रेस में भॼण लाइ या रेस में ॾुकण लाइ या रेस में अॻिते वधण लाइ मां कॾहिं बाइकिंग न कंदी आहियां